अज्जकल ते पैह्लें दे लोक बाहर जाइयै खेल्लदे हे ते ओह् टैम जेह्ड़ा समां बड़ा चंगा होंदा सी लोकें बाहर जाइयै कबड्डी खेल्लनी खो खो खेल्लना बैड़मिंटन क्रिकेट हॉकी फुटबॉल पर जेह्ड़ा अज्जकल दा ओह् समें ओह् जेह्के बच्चे न अज्जकल पैदा होंदे न बच्चे ओह् फोनै कन्नै जेह्ड़ा चिम्बड़े दे रौहंदे न दिनें रातीं फोन च गेम खेल्ला दे न कोई लोकें दे मां बब्ब बड़े औंदे न की बच्चें गी फोन बड़े देर तक्क रक्खदे नी फोनै कन्नै ओह् कोई कोई होंदे न जेह्ड़े मां प्योऽ दी बी नेईं सुनदे ते फोनै कन्नै चिम्बड़े दे रौहंदे दिनें रातीं बाहर गेम खेल्लनै दी बजाय जेह्ड़ी ऐ फोनै च गेमां खेल्लने जादै फोन करने कन्नै अक्खां च बी दरदां होंदियां अक्खां दी रोशनी बी घट्ट होंदी ते सिरै ई दरद बी होंदी ते फोन बेही जंदा दमाकै च ते अज्जकल दे बच्चें ई मां प्योऽ गी इक्क फरज़ बनदा ऐ कि बच्चें गी आक्खो करी जाये बाहर जाइये खेलो ते अज्जकल बच्चा जां टीवी दिक्खा दा जां फोन खेल्ला दा फोनै च दिक्खो तां गेमां खेल्ला दा ते टीवी पर दिक्खो ते कॉर्टून दिक्खा दा ते एह् अज्जकल बच्चें दा ते बाहर जान ते बच्चें दा ते पिच्छें हटदे न मां प्योऽ गी एह् ऐ की बच्चें गी गेमां लेइयै देन बाहर खेल्लने ई जियां बैड़मिंटन होइया क्रिकेट होइया जियां हॉकी होई फुटबॉल होइया की बच्चे बाहर जान होर उनेंगी मतलब बढ़ावा दित्ता जा की बाहर जाइये खेलो ते उनेंगी बी मतलब देओ की तुस बाहर जाइये खेल्लगे ते तुसेंगी एह् देगे ते उनेंगी मैनेज़ पेई जा ते बाहर जाइये उनेंगी पता लग्गी जा की एह् मज़ा ऐ ते बच्चे फिर अपने आप जाइयै बाहर खेल्लन लग्गी पौंदे न ते जादै कोला जादै जादै कोला जादै बच्चें ई जेह्ड़ा ऐ ओह् बाहर जाइयै आखना चाहिदा की जादै कोला जादै खेलो मां प्योऽ दा एह् फर्ज बनदा ऐ की बाहर जाइयै खेलो ते उनेंगी गेमां लेई देओ शैल शैल जेही जेह्की बच्चें कोला मोबाईल जेह्ड़ा ऐ ओह् छिनेआ जाये उनें ई जादै कोला जादै फोन नेईं दित्ता जाये फोन च गेमां नेईं पौन दित्तियां जायें ते जेह्ड़ियां अक्खां खराब होंदियां न ते बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह्बी फोन दिक्खी दिक्खी अपनियां अक्खां ते अपना जीवन बरबाद करा दा ते इयो ऐ की मां प्योऽ जेह्ड़े बच्चें गी मोटिवेट करन की बाहर जाइयै खेलो खेलो खेलो खेलो इक्क बच्चा बाहर जा बड़ा किश सिक्खी आ गेमां बी खेल्ला आह्ग गेमां खेल्लने कन्नै बच्चा चुस्त रौह्ग ते फोन कोला गेमें कोला बच्चा बाहर जाना चाहिदा ते बाहर जाने ताहीं उसी मोटिवेट करना चाहिदा